नेटवर्कके भी प्रॉब्लम बहुत होइ छै जेकि ओ बहुत देर तक ओ काज जे होइ छै रुकि जाइ छै आओर ईसब प्रॉब्लम छै सबटा नेटवर्क आओर अथीके सबके बात होइ छै एहि दुआरे ओकरोपर कनिटा दिऔ धिआन कारण छै जे कखनो काल टावर चलि जाइ छै कखनो अथी चलि जाइ छै बी एस सबकिछुपर राखना छै सबपर धिआन दैके राखना छै से सबकिछु आबै छै जाइ छै बहुत जगह छै एहन जे फोने नहि लागत ओहीठाम बैसल रहू हँ करैत रहू फोन ओ लागबे नहि करैए किएकि नेटवर्क प्रॉब्लम छै ओसब बात कै करैत ओ देखैत हुनकर सब बात हुए